हैल्लो डाक्टर साह्ब में तुं'दा नम्बर लैता हा तुं'दे कन्नै पिछली बारी बी गल्ल कीती ही मिगी ना होआ दा केह् ऐ जेह्ड़ा में तुसें गी दस्सना चाह्न्नी आं मिगी केह् होंदा कि केईं बारी ना इ'यां लगदा जि'यां अजीब जेहाा मिगी फील होंदा मतलब इ'यां लगदा कि किश बगैर मतलब दे मिगी किश सोच आंदी रौंह्दी में कुछ सोचदी रौह्न्नीं होई सकदा में कुछ करन बैठां ते मेरा ध्यान कुतै होर चली जा मिगी कुसै चीज गी लेइयै बड़ा मेरे उप्पर इ'यां लगदा जि'यां चौबी घैंटे इ'यां लगदा जि'यां बोझ जेहा रक्खे दा मेरे उप्पर किश ओह् मिगी निं समझ आवा दी ऐ केह् गल्ल ऐ कि होआ दा और ओह्दे कन्नै केह् होआ दा मिगी ना इ'यां कालजे च बी किश होंदा रौंह्दा हां जी ओह् कि'यां पर जि'यां तुस आखा दियां में तुसें गी पैह्लें बी सनाया कि में ऐसा निं ऐ करने दी कोशिश निं कीती जि'यां तुसें मिगी पैह्लें बी आखेआ हा में कीती कोशश एह् आह्ली होंदा केह् कि जि'यां में करन लगी पौंदी निं इ'यां सैह्ज सैह्जें गै मिगी ओह् ध्यान आई जंदा फिर मिगी पता निं लगदा कि में केह् करा दी ही ते कु'त्थै पुज्जी कि'यां होई गेआ फिर बस फिर शुरू होई जंदा मिगी ओह् सारा ना में उ'ऐ निं समझी पा दी आं कि केह् करां तुस दिक्खो जी में बडलै उट्ठियै अपने घरै दा कम्म कीता इद्धर उद्धर जिन्नी ऐ साफ सफाई कीती रुट्टी पकाई बच्चें गी दिक्खना होर केह् करना होंदा इ'यै गै होंदे कम्म बल्लै बल्लै लग्गी रौह्न्नीं मैम मैम पाजटिव ते ऐ ओह् कि'यां करां मैडम उ'ऐ निं ना होआ दा केईं बारी केह् होंदा में तुसें गी दस्सनीं जि'यां हून मिगी ना इ'यां निक्की निक्की गल्ल होंदी निं कोई जि'यां होई सकदा बच्चा स्कूला आया ते उ'न्नै इ'यां इत्थै पैन्न सु'ट्टी ओड़ेआ उत्थै जुत्ता खोह्ल्ली ओड़ेआ होई सकदा इन्नी हारी गल्ला पर बी में ओह्दे पर इ'यां जोरियै बोल्ली पौआं मिगी इ'यां लगदा कि मी केईं बारी मिगी इ'यां लगदा कि मेरा जेह्ड़ा अंदर आह्ला ऐ ना ओह्दे कन्नै केह् होआ दा ऐ कि हून ते मेरे घराआह्ले बी ओह्दे कोला मुश्कल होई लगी पेई उ'नें गी ओह्ब्बी तंग पौन लगी पे कि में जरा जरा गल्ल पर इ'यां में जोरी जोरी बोलना शुरू करी ओड़नीं कुतै इ'यां पुट्ठ सिद्ध बोलना शुरू करी दिन्नीं पता निं जेल्लै बाद च मिगी इ'यां लगदा फिर मिगी इ'यां लगदा कि नेईं में गल्त कीता इ'यां नेईं हा करना चाहिदा फिर ओह्दे कन्नै मिगी केह् होंदा ओह् इक नमीं सोच बनी जंदी मेरे आस्तै फिर में ओह् सोचन लगी पौन्नीं कि में उल्लै कीता हा ओह् की कीता हा हून एह् कीता ते एह् की होएआ निं मैडम जी मेरे कन्नै होंदी गे रौंह्दी एह् ओह् कि'यां करनी मैडम जी मैम जी उ'ऐ ते स्यापा ना सारा उत्थै गै ते नेईं होंदा जि'यां तुस अक्खां बंद करियै बौह्गियां ते किश बड़ा किश औन लगी पौंदा उत्थै दिमाग च मेरे मैडम जी में कीती हां जी हां जी मैडम जी ओह् ते ठीक ऐ तुस आखा दियां ओह् हां उ'ऐ सोच ते नेईं आंदी हां जी मैडम जी मदद ते करने दी कोशश करना चाह्न्नी आं में बी में बी कोई शैल मजा थोह्ड़े ना आवा दा इ'यां रेही रेहियै इ'यां घुटी गेदी आं में बी अंदरो अंदरी करां बी केह् होंदा बी कक्ख निं मेरे कोला समझ बी निं आवा दा ऐ कि की होआ दी एह् मेरे कन्नै में कि'यां करां कि'यां कि'त्थै करां कम्म बी हैन्नी होंदा मैडम जी मेरे कोला हून तौले तौले मतलब इ'यां होंदा ना इ'यां लसेड़ पाइयै बेही रौह्न्नीं भांडे मांजन बैठां ते होई सकदा घैंटा घैंटा लाई ओड़ां मिगी हों मेरे कोला होंदा गै निं तौले तौले नमस्ते मैडम जी